हैलो मिगी पहचानेआ बस ठीक ठाक तुस सनाओ तुस कनेह् ओ कक्ख नेईं में तुसेंगी फोन कीता हा में पुच्छना हा में तुं'दे कोला कल मच्छी लेती ही ओह् थोह्ड़ी जेही बासी निकली ते मिगी लगदा तुसें शैल शैल गै पाई दी हियां पर ओह्दे कन्नै इक बासी मच्छली बी पाई दी जेह्दे कन्नै बाकी बी सारी मच्छियां बी खराब होई गेइयां ओह् ते मिगी निं पता पर जेह्ड़ी में दिक्खेआ ओह्दे बिच्च इक जेह्ड़ी मच्छी ही ओह् बासी दी जेहदे कन्नै बाकी सारियें मच्छियें च बी मुश्क होई गेई नेईं नेईं जेल्लै में बनान लगी ते में ओह्दे बिच्च दिक्खी सड़ी दी मुश्क आवा दी ही में दिक्खेआ एह् थोह्ड़ी जेही खराब लग्गा दी ही जियां में लफाफा खोलेआ पूरे तरह् दिक्खेआ ते ओह् सारे दी सारी सड़ी ठीक ऐ